जीअं त अॼु जे टाइम में पुटनि खां नियाणियूं वधनि दुख सुख में नियाणी माउ पीउ जे कमु अचनि थियूं अॻे टाइम असां पुट पुट कंदा हुआसीं भॻुवान खां नियाणी घटि पर पुटु वधीक घुरंदा हुआसीं पर हाणे जे टाइम में पुट माउ पीउ जी कमु शेवा कनि था पर नियाणी दुख सुख में माउ पीउ जी घोटु ससु सहुरे सभिनी जी शेवा कनि थियूं अॼुकल्ह जा पुट माउ पीउ खे साम्हू जवाब ॾियनि था त तव्हां असां लाइ कयो छा आहे पर नियाणी निमाणी कॾहिं जवाबु कोन थियूं ॾियनि छोकिरा शादी करे घर वारीअ जा थी वञनि था जीअं उन्हनि खे घरु वारी नचाए थी तीअं नचनि था कुझु माउ पीउ जो चइयो मञनि कोन था पर नियाणियूं निमाणियूं हमेशा माउ पीउ जो ख़्यालु रखनि थियूं ऐं दुख सुख में हर वक़्ति हुननि खे अचनि थियूं हुनखां पोइ माउ पीउ जी सार संभाल लहनि थियूं हिन टाइम नियाणियूं हर क्षेत्र में अॻियां आहिनि डॉक्टर्स पायलट्स स्पोर्ट्स टीचर्स हर क्षेत्र में नियाणियूं अॻियां निकिरी वयूं आहिनि ऐं सुठियूं पोस्ट ते आहिनि असांजी नियाणी खे घटि महत्व ॾियूं था पर हीअ असांजी भुल आहे अॼुकल्ह जी नारी सदाईं अॻियां वधंदी ऐं वधंदी वधंदी रहंदी नारीअ सां कढाईअ जो क़दुरु करणु खपे ऐं नियाणीअ खे हिमथायणु खपे ऐं पुटनि खां वधीक हुननि खे हकु ॾियणु खपनि ॿिननि में मनि हिकु करे सम्झणु खपे नियाणीनि जीअं असां पुटनि खे हकु ॾियूं था तीअं नियाणीनि खे बि हकु ॾियणु खपनि जीअं उहे बि पंहिंजनि पेरिनि ते बीहनि ऐं सुठो हुननि जो भविष्य ठहंदो असांखे छोकिरे ऐं छोकिरी में फ़र्कु कोन सम्झणु खपे